हलो हलो मां शिवधारा एजेंसी मां ॻाल्हायां पई तव्हां केर था ॻाल्हायो हा हा भेण चओ चओ हा हा भेण चओ चओ हा हा भेण हा हा हा हा हा हिते असां वटि वेनूं कारियूं टैक्सियूं सभु आहिनि असां हिते पाण बि सभु सभु कुझु घुमाईंदा आहियूं जूनागढ़ में ॾाढो कुझु घुमण लाइ आहे आसे पासे में बि ॾाढो ई कुझु घुमण लाइ आहे के जूनागढ़ में आहे केसर वारी आहे हितां आम जाम घुमण जूं जॻाहियूं अथव हिते ॿई गिल आहे बीकानेर फोर्ट हिकु किलो आहे हिते बि उहो घुमण जो अथव तंहिंखां पोइ अक्षत अथव गिरनार वॾो पर्वत आहे हाणे त हुते ट्रॉली बि ठही आहे जंहिंमें ईंदा आहिनि हुते बि तंहिंखां पोइ हिकु भवनाथ मंदरु आहे हा कुंड आहे दमकता नाले त ॿुधो ई हूंदव चवंदा आहिनि कृष्ण भॻवानु हुते हो हा हिकु नंबर मिलियो न न आसे पासे में बि घुमण लाइ इलाही कुझु अथव जीअं की द्वारका आहे सोमनाथ आहे सोमनाथ मंदरु ॿुधो ई हूंदव ज्योतिर्लिंग आहे हुते बि हा हा हुते त समुझ आहे न पासे में आहे न पोइ द्वारका बि असांजी गाॾियूं वेंदियूं आहिनि उते बि पासे में नागेश्वर आहे उते बि उहो बि ज्योतिर्लिंग ई आहे हिक ऐं हुते सोमनाथ में हिकु भालपाती ईष्ट द्वार जिते कृष्ण भॻवानु कृष्ण भॻवानु गुज़ारे विया हुया शांति थिया हुया उहो स्थल आहे घणियूं जॻहियूं आहे आसे पासे में घुमण लाइ आहिनि ऐं असांजे कार गाॾीअ सां वॾे असांजो ड्राइवर हा हा हिकु वॾी गाॾी मिली वेंदव हा हा ऐं असां हिते रहण लाइ तव्हांखे होटलूं खपनि धर्मशालाऊं खपनि त उहो बि असां कराईंदा आहियूं हा हा सभु हा सभु कराए ॾींदा आहियूं रहण करणु जूं सभु सुविधाऊं सहूलियतूं कराए ॾींदा आहियूं असां छा ऐं वरी उहो आहे उहो सभु सम्झाईंदो बि आहे की इहे घुमण जो आहे की इहे घुमण जो आहे हा हा हिकु हफ़्तो त लॻी वेंदव जूनागढ़ में बि एॾो घुमण जो अथव गिरनार असांखे चरणी हुजे त तव्हां चढ़ी बि सघो थो जीअं तव्हांखे ॾींहं में वञणो हुजे किथे तव्हां ट्रॉली में बि वञी था सघो चरण हुजेव त नव हज़ार नव सौ नवानवे ॾाका अथव ऐं चढ़ंदव त हुते ई भाई रेन मंदरु अथव ऐं मथे वेंदा ते अंबा माता मंदरु अथव तंहिंखां पोइ हिन खां मथे दत्तात्रेय मंदरु अथव पोइ तव्हां रोप वे में उहा त सिधे उते अंबा मंदर ते लाहींदव पोइ अंबा मंदरु जा नाला अलाई अथव पोइ तव्हांखे दत्तात्रेय वञिणो हुजे त तव्हांखे चरणो पवंदव मथे जंहिं न वञिणो अथव त तव्हां ट्रॉली में तव्हां हुन में ई अची था सघो पिया जीअं तव्हांखे ट्रॉली में न वञिणो हुजे चरणो हुजे त रस्ते में भाई इहो जैन मंदरु आहे उहो बि ॾिसी सघंदव अंबा माता जो मंदर बि ॾिसी सघंदव ऐं दत्तात्रेय वञिणो हुजे त तव्हां वञी था सघो मथे हमम हमम त पोइ तव्हां तव्हांखे ॿ ॾींहुं हिकु वीक अॻु त भेण तव्हां असांखे बुक कराइजो ई अॻु तव्हांखे जो छो त पोइ सभु गाॾी बुकू हूंदियूं हुन पैक हूंदियूं आहिनि त पोइ हा तव्हां हिकु हफ़्तो अॻु असांखे चइजो ॼाण कजो हा हा हा हिन हफ़्ते जा कोन्ह आहियो त ख़बर कानि हा हा भले भेण तव्हां हिकु वीक अॻु असांखे ॼाण कजो असां तव्हांजी बुक रखंदासी ठीकु आहे हा